असां कहिड़े बि गाने जी रिकॉर्डिंग ऐं चयन पंहिंजे मूड जे हिसाब सां कंदा आहियूं कॾी असांजो मूड ॾाढो उदास हूंदो आहे त असां उन हिसाब सां सैड सॉन्ग जो चयनि कंदा आहियूं या कॾहिं असांजो मनु ॾाढो प्रफुल्लित ऐं प्रसन्न हूंदो आहे त असां उन रीत जा ख़ुशीअ जा ग गीत ॿुधंदा आहियूं असां पंहिंजे मन जे हिसाब सां गाननि जी रिकॉर्डिंग जा चयन कंदा आहियूं छो की असांजो मनु ॾाढो विचलित आहे ॾाढो विचलित थींदो रहंदो आहे असांजो मनु कॾी उदास त कॾी ख़ुशी त असां उन हिसाब सां पंहिंजे गाननि जी रिकॉर्डिंग कंदा आहियूं जीअं की असांजे घर में कॾी कोई शादीअ जो फंक्शन आहे त असां लाॾा हलाईंदा आहियूं हुन ते छेॼ विझंदा आहियूं हिते मां तव्हांखे हिकु लाॾो गाए थी ॿुधायांव रखु संदुलीअ ते पेर मुंहिंजा मोर लाॾा रखु संदुलीअ ते पेर मुंहिंजा मोर लाॾा चप चोर मुछा मोर मुंहिंजा मोर लाॾा चप चोर मुछा मोर मुंहिंजा मोर लाॾा रखु संदुलीअ ते पेर रखु संदुलीअ ते पेर त असां ख़ुशि हूंदा आहियूं त ख़ुशीअ जा गाना ॿुधंदा आहियूं असां ईअं ई गाननि जो चयन कंदा रहंदा आहियूं जीवन में